हँ हँ बतअबतियै नहि छियै सेब सन्तोलाके केना दै छियै सेब सन्तोला दू दू किलो लै के हय नारिअलो बेचैत छियै हँ नारिअलो लयके हए कोन कोन आर बेदाना आर हए बेदाना केना दै छियै बोलिऔ ने हँ दू दू किलो लेबै हँ केना दाम हए सन्तोलो आर रखने छियै हँ खरिदबै हमे हँ दू दू किलो लेबै केला केना हए केला हँ केलो लैके हए हँ बेदाना लेबै केला लेबै सन्तोला लेबय नारिअल लेबै हँ केना दय छी ई सब की भाव हँ सए आ के दू किलो कऽ हँ बेदाना केना हए

हँ लयके हए हँ केलो लयके हए बेदानो लेबै बेदाना दै छियै सए रुपए किलो अहँ भऽ जेतै हँ सब चीजके दोकान हए ने फल फूल बेचैत छियै सब चीज बेचैत छियै हँ खरिदऽबला छियै खरिदबै

हँ तऽ नारिअल केना दै छियै नारिअल केना दै छियै गोटा हँ सब चीज भऽ जेतै सब चीज मिल जेतै ने

बोलिऔ हँ आम केना दै छियै की भाओके हए